दौड़ लाने कन्नै केईं बमारियां ठीक होंदियां सवेरे जिसले दौड़ लान जाना होए ते ताजी हवा मिलदी ऐ बजन बी घट्टदा ऐ इंसान बी हैल्दी रौंह्दा ऐ होर जेह्ड़ी दौड़ ऐ ओह् केईं भर्थियां भुर्थियां आंदियां औह्दे च बी मदद करदी होंदी ऐ मतलब कि तेज बंदा दौड़ी लैंदा ऐ ते दौड़ लाने कन्नै बड़ा फायदा मिलदा ऐ सवेरे कन्नै जल्दी उट्ठी जंदा होर कम्म पूरा दिन बी ताजा रौंह्दा ऐ दौड़ लानै नै फिट्ट रौंह्दा ऐ केईं बजन घटदा केईं बमारियां ठीक होंदियां न सवेरे दौड़ने नै ताजी हवा मिलदी ऐ बूह्टें दी हरियाली बगैरा सब कुछ ठीक होंदी ऐ होर स्पीड़ होर पता चलदा ऐ मतलब बल्लें दौड़ना जेह्ड़ी साह् दी प्राबल्म बी ठीक होंदी ऐ होर बी मतलब कि दौड़ लाने कन्नै शैल सेह्त बी ठीक रौंह्दी फिट्ट रौंह्दा इंसान पतला पतला मुटापा बी निं होंदा ऐ सब कुछ ठीक ठाक रौंह्दा ऐ